मछली पकड़ने ने ना यह एक ऐसी कला होती नही जो बस मलाह को ही पता रहता है जैसे की मालाह लोग ही मछली को पकड़ सकता है और उसको हर चीज कर सकता है मछली मछली पकड़ना ही इन्सा मलाह ही लोग होता है जो जाल फेंक के और मतलब नदी में और लगा के मलाह सब ही पकड़ता है मलाह सब ही मछली लोग मछली पकड़ के और बेचता भी है और ये दूसरे लोग यह यह काम को नहीं कर सकता है इसके आलावा कोई दूसरा लोग मलाह के आलावा दूसरा लोग यह काम कर ही नहीं सकता है जो सीखेगा मलाह से वो भी कर सकता है ये एक जरुरी नहीं है कि वो नहीं कर सकता है अगर हम सीखेंगे मलाह के यहाँ जाके मछली पकड़ना तो हम भी कर सकते है लेकिन जो जानेगा उसके बारे में वही न करेगा